एकदिन हम गेलहुॅं खेत अपन तऽ खेत दिस जखन जायत रही ने तऽ रस्तामे एकटा चाँप सनके छै तऽ चाँप लग देखलियै एकटा चीज उबर खाबर करैत तऽ उबर खाबर करैत रहै तऽ ओतऽ रुकलहुॅं तऽ झाड़ी जे एक दू टा करचीसँ हटेलहुॅं आ पहिने तऽ डर लागल कि की चीज छियै आखिरमे लेकिन रहय भयावह तऽ हटेलहुॅं ने तऽ देखलहुॅं एकटा भौरा माछ बड़का सनके दस किलोके माछ भौरा रहय तऽ अकेला तऽ हम मारैके खूब कोशिश कएलहुॅं लेकिन ओ अकेला होइ अकेला ओ माछ रहय बहुत ही पैघ दस किलो कम थोड़े होइ यऽ दस किलो तऽ बहुत भेलै ओ हमरा बूते नहि किछु भेल खूब कोशिश कएलहुॅं लाठीसँ लेकिन नहि नहि भेल तब हम दौड़ कऽ गेलहुॅं अपन पांच टा दोस्तके बजेलहुॅं दोस्त आयल तऽ सब मिलकऽ पहिले ओकरा चारू तरफसँ घेरल उमहरसँ कप्छा लेनये एलहुॅं जे कप्छा होइ यऽ लोहाके कील वाला ओ कप्छा लेने एलहुॅं कप्छासँ तऽ मारलहुॅं तबो नहि ओ भागि जाय तऽ अन्तमे की भेल एकबेर सटीक निशाना लागल तऽ लागल तऽ माछ लेकिन जल्दी पकड़ै लए थोड़े देत बहुत ही बहुत कोशिश कएलहुॅं जखन सब मिल कऽ दू टा दोस्त रहय ओ पानिमे घुसल पानिमे ओतबा पानी नहि रहय मतलब हलका कि भरि ठेहुन भरि पानि रहय आ कनीए दूरके रहय सुखाए गेलै रहय गरमीके टाइम आबि गेलै रहय तऽ सबटा सुखाए गेलै रहय तऽ सब ओहिमे घुसल दू टा दोस्त घुसल आर सब चारू तरफसँ घेरने यऽ तीनू आब माछकेँ निकलैके रास्ता नहि छै जे निकलत कोन दए कऽ तऽ कप्छा तैयार केलक आ संयोगसँ कप्छा जे मारलकै ने तऽ ओकर एकबेर लागलै ओकर पीठ पर तऽ पीठ पर लागलै तबो ओ छटपटेलै लेकिन ओ पकड़ै लए नहि दै तकर बाद जे छै ने ओकर दोसर जे कप्छा मारलकै तऽ ओकर कपार पर लागलै कपार पर लागलै कि तुरत छटपटाबैत ओ रहि गेलै कि तब सब मिल कऽ ओकरा पकड़लहुॅं बाहर निकाललहुॅं तऽ आरौ बहि बारह किलो नापलहुॅं जे ओकरा तराजु पर तऽ बारह किलोके भुना रहय एक नम्बर माछ रहय सबगोटे जाए कऽ माछके अपनामे बाँटि लेलहुॅं घर गेलहुॅं खेलहुॅं हम लेलहुॅं दू किलो बेसी कियाकि हम ताकि कऽ देलियै रहय तऽ ओहो सब कहलक नहि नहि ठीक छौ कियाकि हमही हमरे नजर पड़ल रहऽ नहि तऽ हम अकेला हम अपने घरके लोकके जाय कऽ मरबाय लैतियै माछ लेकिन दोस्त कऽ तऽ ओहो सब नहि मना केलक तऽ ओहो सब दू किलो अपना मनसँ कहलकै नहि तू पकड़ेलही दू किलो बेसी अपन लए ले हमहूँ अपन लेलहुॅं आरामसँ घर एलहुॅं घर एलहुॅं तऽ माँ पूछैया ई कतयसँ तब सब बात कहलहुॅं जे एना एना जाइत रहियौ हत्ता तऽ देखलियौ चाँपमे माछके तऽ सबगोटा मिल कऽ मारलहुॅं ठीक